آں میں ڈجیٹل پینٹنگ میں سوفٹ ویئر یوز کرتا ہوں جیسے کہ کورل ڈرا ہو گئے فوٹو شاپ ہو گئے فوٹو پینٹ ہو گیا بہت ساری چیزیں بہت سارے کوروٹل ڈرا بہت سارے اچھے اچھے پینٹنگز ہوتے ہیں آں مجھے ڈجیٹل پینٹنگ ہی پسند ہے اور کو زیادہ تر میں نے میں یوز کورل ڈرا ہی کرتا ہوں اس پہ بہت اچھے اچھے پینٹنگز بنا لیتا ہوں بہت اچھے اچھے ڈیزائن ہیں اور بھی دنیا میں بہت سارے ٹولز ہیں جس سے ایں آسانی سے کام ہوجاتا ہے اور اس پہ بہت اچھے اچھے اے پینٹنگز بن جاتی ہیں اور فوٹوز اس میں سلیکٹ کر لیتے ہیں نیٹ کے ذریعہ سے بہت سارے فوٹوز مل جاتے ہیں تو اس کو ایڈٹ کر کر کے ایں کورل ڈرا پر بہت اچھے اچھے ڈیزائن بنا لیتے ہیں اور میں کافی عرصے سے کورل ڈرا پر ہی کام کر رہا ہوں تو اور سافٹ ویئر بہت اچھا سافٹ ویئر ہے کورل ڈرا اس لیے میں کورل ڈرا اس میں بہت ساری ایں ٹولز بآسانی سے مل جاتی ہیں ڈیجیٹل اور روایتی پینٹنگ میں ایں فرق ڈیجیٹل آ ڈیجیٹل ڈیجیٹل رو ایں پینٹنگ میں اور فرق یہ ہے کہ ڈیجیٹل جو کمپیوٹر وغیرہ کے ذریعہ سے ہوتی ہے اور روایتی پینٹنگ جو ہاتھ سے ہوتی ہے تو ڈیجیٹل پینٹنگ تو آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے روایتی پینٹنگ بھی ہے اس کا چلن ہے لیکن وہ کم ہے کیوں کہ بہت سی چیزیں ہاتھ سے نہیں ہو پاتی ہیں اور مشی ڈیجیٹل میں بہت آسانی سے ہوجاتی ہے اور اس میں وقت بھی کم لگتا ہے اور ہاتھ سے اے پینٹنگ کرنے میں کافی وقت لگتا ہے تو یہی فرق ہے اور اس میں آسانی ہوجاتی ہے روایتی پینٹنگ اور ڈیجیٹل پینٹنگ میں یہی فرق ہے کہ ڈیجیٹل پینٹنگ کمپیوٹر سے ہوتی ہے اور روایتی پینٹنگ ہاتھ کے ذریعہ سے ہوتی ہے ٹھک